योग जे अछि से पाठशालाके सभसँ प्रथम अध्याय अछि योगके वगैर आदमी स्वस्थ्य नहि रहि सकै छथि कियाकि आइके डेटमे हर एक चीज खाद्य पदार्थसँ भरल पुरल अछि जेकरा कारण हर एक व्यक्ति जे जन्म लेलक तखन से लए कऽ जे मरै वाला यऽ ओकरा तक सभ बीमारीसँ पुरा तरहसँ ढ़कल रहै अछि जेनाकि बर्फके चादरि रहै छै तकरा लेल अगर हमसभ सभ व्यक्ति टाइमलीसँ योग करब तऽ किसी प्रकारके कठिनाइसँ दूर रहब डॉक्टर लग नहि जाए पड़त खास कए कऽ आ योग एक एहन चीज अछि जा तक अहाँकेँ योग नहि होयत तातक कोनो भी तरहकेँ पढ़ाइ लिखाइ अहाँकेँ समझसँ बाहरे रहत एहि दुआरे योग इसकुलमे भी हर एक इसकुलमे टीचर रहै छथि कि सभसँ पहिने योग करबाबै छथि ओकर बाद क्लास प्रारम्भ होइ छै जकरा जाहिसँ कि विद्यार्थीमे एक अजब ताजगी रहै छै अजब गजब महसुस होइ छै जे हमारे पासमे दम अछि योग बहुत ही जरुरी छै